हैलो हैलो हां जी एह् पी ए साहब बोला दे न अच्छा अच्छा एह् अस बोला ने न केह् नांऽ एह् बोला ने केह् रमेश खजूरिया होरें ते एह् असें सारी पाई ही केह् नांऽ अपनी ओह् ते तुसें किश ध्यान निं दित्ता कम्पलेन हां कम्पलेन पाई ही असें कि साढ़े इद्धर ना ते रस्ता ना पुल ऐ ना ते कुछ ऐ अच्छा अच्छा अच्छा असेंई ना बड़ी मुश्कल आ दी साढ़े बच्चें ई बड़ी मुश्कल आ दी ऐ नेईं स्कूल जाई पांदे न ओह् ते नेईं कुछ नेईं रस्ता ऐ नेईं कुछ ऐ ते छुट्टियां मारदे न ओह् ते पढ़ाई खज्जल होआ दी ऐ उं'दी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा एह् ख्याल गै रक्खेओ साढ़ा थोह्ड़ा ठीक ऐ